ग्रामीण क्षेत्रमे तऽ एक सालमे तीन चारिगो फसल होइए गहूँम होइए धान होइए मकइ होइए मूँग होइए एहिसबमे मकइपर बेसी गाँवपर खेतीमे जोर दै छथिन किया तऽ मकइमे मेहनत बेसी यऽ पैसा बेसी यऽ अइ खातिर सब किसान मकइपर बेसी जोर दै छथिन किया तऽ ओकरामे उपज बेसी यऽ एक बीघामे लोग सोचैए की हमरा कतबए पैसा भए जेथिन अइ लएके बहुत जादे पैसा हेतै तऽ ओइमे सब बेसी जोर दै छथिन गहूँम होइए गहूँम भी नहि लगाबै छथिन अभी किया तऽ ओकरामे पैसा नहि यए उपज नहि यऽ ओकरबाद होइए धान धानके खेतीपर सब विशेष जोर नहि जे दै छथिन किया तऽ ओकरामे पैसा नहि छथिन फसल नहि होइत बढ़िआँ बारिश नहि होइए तऽ किसान कते ओकरामे पटाए पटाए देत पानि अइ खातिर सब किसान